ہمارے گاؤں میں ایسے بھی پارک ہے زیادہ بڑے نہیں چھوٹے موٹے پاڑک ہے گھر سے کچھ دور ہٹ کے پارک ہے بچے لوگ کو لے کے جانا گھماتے ہیں ایس کریم کھاتے ہیں چاؤمین کھاتے ہیں گول گپے کھاتے ہیں گھومتے ہیں بہت مزے لیتے ہیں میں تو بڑی ہو گئی فی الحال میرے بچے ہیں دو بیٹی ہیں ان کو لے جانا ہے گھمانا وہ لوگ بہت شوقین ہیں پارک وغیرہ گھومنا چھوٹے موٹے ندی بھی ہے بغل میں گھومنے جاتے ہیں زیادہ دور کا سفر نہیں کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے آس پاس دو ہی پارک ہے اسی میں گھماتے ہیں بچے سب گھوم کے بہت خوش رہتے ہیں مائنڈ فری رہتا ہے اور بچے کو پارک گھمانا چاہیے کیونکہ بچے گھر میں رہ رہ کے بور ہو جاتے ہیں اس لیے گھمانے سے بچے کا بھی مائنڈ فری رہتا ہے ذہن صاف ہوتا ہے ہر ہمیشہ گھر میں رہنے سے بچہ بھی جو ہو جاتے ہے اس لیے بچے کو پارک گھمانا چاہیے بچے لوگ گھومتے ہیں خوب موج مستی کرتے ہیں خوش بھی رہتے ہیں بچے لوگ ان لوگوں کا کیا ہے گھومنا ہے پھرنا ہے اس لیے بچے کو خود سے لے کے جانا گھمانا گھوم پھرتے ہیں ایس کریم لے کے کول ڈرنک اور سب پیتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں بچہ گھوم کے